हॅलो हय कसो कसो सोंपले गो सगळे पेपर बरें दिसलें जिवाक तेंत पोवया मुगो आतां म्हाका मुगो कंप्युटरान खूब इंट्रस्ट आसा तर हांव चित्ता तें कंप्युटर इंजिनियरींग करपाक तुका खंयचे कॉलेजी बीन खबर आसा आं आं जी ई सी गो आं तुवेंन किदें चितलां आतां हय आनी इंजिनियरींग करता खरी आमकां सिटा तरी मेयटली मुगो हय गो तेंयी आसा आतां जॉबांय मेयणा जॉब जाय जाल्यार पयशे घालचे पडटा बेश्टी खंय मेयटा आतां जॉबां पसंटेजीन हें पर्संटेज बरी यो ना जाल्या ना यो पयशे घालचेच पडटा तुका आतां पसंटेज खंय उपकारता तेत न्हू गोंयान तर आतां कांय मेळटले अशी अपेक्षा ना गो सगळे करप्शनानूत भरलां पयशेच जाय खंय वयता थंय तेंत एडमिशनाक घर मागीर आनी कित्याक गो तितून मागीर शिक्षण जालें काय मागीर आमकां जॉबाकूय पयशे भर अशें मोडपाचें जाल्या जोडपाचें खंयच्यान हय हांवूय तेंच चिंततालें तेंत आतां भायल्या गांवांनी चड स्कोप आसा इंजिनियरींग म्हटल्यार आनी थंयसर पय कांय बरें तें थंय तूं इंजिनियरींग करून मागीर तुका तें थंयच जॉब बीन दिता हय रिजल्ट बरो येवचो पयली चल बरें दवरता